علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہالز ہوتے ہیں اور ان ہالز میں ہاسٹل آتے ہیں ہر ہال کا اپنے اپنے الگ ہاسٹل ہوتے ہیں اب ان ہاسٹلس میں الگ الگ ہال پوسٹ نکلتی ہیں اور کچھ ہاسٹل کی ہاسٹلس کی ہوتی ہیں جس میں بہت سی مختلف پوسٹ ہوتی ہیں جو الگ الگ اداروں کے لیے ہوتی ہیں کچھ کھیل کے لیے ہوتی ہیں کچھ کوچنگ ایم گارڈنس کے لیے ہوتی ہیں کچھ سینئر ہاؤس ہوتے ہیں کچھ سینئر فوڈ ہوتے ہیں جو پورے ہالس ہاسٹل کو مینٹین رکھتے ہیں اس میں ہال یہ پروووسٹ دوارا ان کو ہر سال یعنی ہر ایئرلی وائز نکالا جاتا ہے جس میں لوگ اپنی سینئرٹی اور اپنے پوائنٹس کے حساب سے حصہ لیتے ہیں جس کے زیادہ پوائنٹس ہوتے ہیں اسی کو وہ پوسٹ الاٹ کر دی جاتی ہے جس کے بعد وہ لوگ اس کو بخوبی نبھاتے ہیں اور اپنے ہاسٹلس کے باقی طلبہ کو اس کے لیے جاگروک کرتے ہیں کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور یہ کافی رومانچک اور مزیدار رہتا ہے جس میں باقی اسٹوڈنٹس مل کر کام کرتے ہیں